मेरे परिवार में ऐसा है विशेष व्यंजन जिसमें पीढ़ी से या अपने शुरुआत से भी होती जा रही है जिसमें है लोग पहले खाना बनाते थे चूल्हा पर और अब भी चूल्हा का भी प्रयोग लोग कर रहे हैं यही सब पीढ़ियाँ क्या है परम्परा है यह सब ऐसी बात नहीं है जो मेरे परिवार ही तो क्या समाज में भी ऐसा व्यवस्था बहुत जगह हो रहा है जो अपने अपने व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं पीढ़ियाँ तो अपना भी शिक्षित अगर महिला हो तो पीढ़ियाँ को बदल बदलेंगे न काहे क्योंकि पहले तो लोग चूल्हा पर खाना बनाते हैं अब तो गैस की व्यवस्था हो गई है और कूकर के भी व्यवस्था हो गई है इसीलिए समय के साथ साथ हर चीज़ का बदलाव होता है क्योंकि जब एक गिरगिट अपना समय समय पर अपना काम करता है या रूप बदलता है तो मनुष्य क्यों न आवश्यकता के अनुसार या समय पर उसका प्रयोग करे यह सब पीढ़ियाँ ही तो हैं लेकिन चलिए ऐसा कोई बात नहीं है इसीलिए अपने परिवार से क्या मनुष्य ही चल सकता है हर समाज में या गाँव में घर घर में भी यह क्या होना चाहिए जो हमारा क्या पीढ़ियाँ हैं क्या परम्परा है ऐसा नहीं जो हम किसी को बता देंगे हम स्वयं नहीं करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए यह सब क्या है पीढ़ियाँ भी है पीढ़ियाँ का तो मतलब होता है जो बहुत चीज़ ऐसी है पीढ़ियाँ में भी बीमारी भी आ जाता है या अपने आपको अपना अपना सोसायटी भी होता है जैसे कोई किसी के यहाँ अपना अपना कोई क्रोध में भी होता है ऐसा कोई बात नहीं पीढ़ियाँ का मतलब बहुत होता है लेकिन ऐसे बात नहीं है अपना क्या है मेरे परिवार में यह सब नहीं है हर चीज़ का क्या है उपलब्ध है इसीलिए हम लोग अपना समय समय पर उसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं जैसे मान लीजिए अगर समय है तो अपना चूल्हा पर भी खाना बना लेते हैं अगर नहीं समय है तो गैस्स का भी प्रयोग करते हैं अगर उससे भी समय का बचत करना है तो क्या है अपना लोग कूकर में भी बन खाना क्या करते हैं जल्दबाज़ी में अपना बना लेते हैं ताकि समय का बचत हो जाए यही सब होता है अपना जो शिक्षित महिला है उसको समय पर मान लीजिए जाना स्कूल में या कहीं हॉस्पिटल यह में जाना है तो उसका क्या होगा समय को उसको बचत करना होगा इसीलिए क्या है इस सबका उपलब्ध है इसीलिए हम चाहते हैं जो मेरे परिवार में भी है और मेरे आस पास या सबका है